میں کتابیں اکثر بازار یا بک ڈپو وغیرہ سے ہی خریدتا ہوں کیوں کہ چند کتابیں ایسی ہیں جو بک ڈپو پر مل جاتی ہیں اور چند کتابیں ایسی ہیں جو بک ڈپو وغیرہ پہ نہیں ملتی تو مجھے بازار کی طرف سفر کرنا پڑتا ہے اور وہاں جانا پڑتا ہے کیوں کہ بہت سی ایسی کتابیں ہیں جو صرف بازار میں ہی مہیّا ہیں آسانی سے دستیاب ہیں اور بک ڈپو پر نہیں ملتی ہیں کیوں کہ وہ یہاں پر بِکتی نہیں ہیں تو لوگ اُن کو نہیں لاتے ہیں اور تو کبھی کبھار مجھے بازار کے بھی سفر کرنا پڑتا ہے اور میرے آس پاس کوئی بھی سیکنڈ ہینڈ بک کی کوئی اسٹور نہیں ہے ایسا جہاں پر سیکنڈ ہینڈ بک ملتی ہوں یا بیچی جاتی ہوں ایسا کچھ نہیں ہے اگر ایسا ہے بھی تو وہ بڑی مارکیٹوں کی طرف ہے نخاس کی طرف ہے امین آباد کی طرف ہے میرے محلے میں یا ایریے میں ایسا کچھ نہیں ہے میرے محلے میں صرف نئی کتابیں خریدی جا سکتی ہیں جن کو میں خریدتا ہوں اور پڑھتا ہوں اُن کا مطالعہ کرتا ہوں گھر والوں کو بھی دیتا ہوں تاکہ میں آسانی کے ساتھ اُن چیزوں سے علم حاصل کر سکوں اور میں جب بھی مجھے کتابیں خریدنا ہوتی ہیں میں بک ڈپو یا پھر مارکیٹ ہی جاتا ہوں اگر بک ڈپو پہ مل گئی تو بک ڈپو سے لے لیا ورنہ پھر مارکیٹ ہی جاتا ہوں میں